हैलो सर सर नमस्कार सर आप डॉक्टर बोल रहे हैं सर कल रात से मेरे सर और पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कल रात को हम थोड़ा बाहर बाहर का खाना खा लिए थे सर ज़्यादा तो नहीं खाए थे नॉर्मले ही खाना खाए थे बाहर का सर खा लिए थे तो सर ये दवाई सर मेडिसिन भी अभी तक नहीं लिया हूँ आप सर मेडिसिन में ना हो ये भी बता देते तो सर सब्ज़ी बना है बस पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो सर आप नहीं आ सकते हैं मैं आने में नहीं आ पाऊँगा अभी सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में मेरे सर पेहले तो नहीं था सर हाँ सर सर तुम ठीक है सर सर टाइम बता दीजिए ठीक है सर और सुबह टाइम में तो नहीं आ पाऊँगा शाम को आएँ पाँच बजे के आस पास सर दर्द तो हो रहा है लेकिन अभी नींबू पानी लिया है थोड़ा सा नॉर्मल है अच्छा सर घरेलू उपाय कुछ ठीक है सर सर शाम शाम को आ सकते हैं ना सर मैं सर मेरा नाम विशाल अग्रहरि है सर सक शक्तिनगर का रेहने वाला हूँ मैं जी सर और सर ठीक है सर आप का फीस क्या लगेगा ठीक है सर तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा सर सर मैं आपना लोकेशन आप को भेज दे रहा हूँ ठीक है सर